शहर जो रहवासी हुअण जे नाते जेके तकलीफ़ूं थियनि थियूं मां उन्हनि जी तर्फ़ि तव्हांजो ध्यानु खिचनि चाहियां थो जीअं त शहर जा रस्ता रस्ता शहरनि जा ॾींहं ॾींहुं नंढा ऐं सोढ़ा पिया थींदा वञनि अचनि वञण में ॾाढी तकलीफ़ु थियण जे कारणि ॿारनि खे वॾनि खे सभिनी खे तकलीफ़ थिए थी ॿार पंहिंजे स्कूल टाइम ते कोन था पहुची सघनि वॾा पंहिंजे कम ते कोन था पहुची सघनि ट्राफिक जाम थियण जे करे तरक़ी बि असांजी रूकिजी रई आहे छो जो हर को माण्हू पंहिंजे टाइम ते किथे पहुची नथो सघे उन खां वधीक ॿियूं तकलीफ़ूं इहे आहिनि त अॼु शहर में असांजे हिते जिते असां रहूं था उते रोज़गार जी ॾाढी मारामारी आहे बा पढ़ियलु लिखयलु ॿारनि खे बि असांजे ॾाढी घटि में घटि पघार ते मजबूरी में कमु करिणो पवंदो आहे जंहिंजे करे उन जे घर जो गुज़र गुज़ारो बसेरो करणु ॾाढो ॾुखियो थींदो थो वञे रही ॻाल्हि उन खां सवाइ असांजे ओड़े पाड़े में जेके ग़रीब भाउर भेनरूं आहिनि हुननि जे लाइ ॾाढी तकलीफ़ूं आहिनि छो जो उन्हनि जे लाइ न स्कूल आहिनि न कॉलेज आहिनि न अस्पतालूं आहिनि उन जी तर्फ़ि बि असांजो ध्यानु खिचणु चाहियां थो असां नेताउनि सां इहो वॾे में वॾे दरख़्वास्त आहे त बसि जेतिरो थी सघे असांजे शहर में साफ़ु सफ़ाई रस्ता वॾा करे ऐं उन्हनि खे रोज़गारनि जी तर्फ़ि ध्यानु ॾिनो वञे जंहिंसां असांजी तकलीफ़ूं दूरि थियनि